दानि गथ'फोरा मबाइल गेम गेलेयो गेलेनानैथ' मेगनफोरा गाज्रि जायो बेफोरो मबाइल नायबाय थायोब्ला गथ'फोरा गाज्रि मोनो गाज्रि मेगननि थाखाय गाज्रि जायो दानि गथ'फोरालाय गोदोनि दिनाव गोदोनि दिनाव बिदि मबाइल बायदिसिना नायामोन दानि गथ'फोरानो बहुत मबाइल बायदिसिना नायबाय थायो गेम गेलेयो बायदिसिना गथ'फोरा मार्बल गेलेयोमोन हाबसोनाय गेलेयो लोब लोब गथ'जों गथ' थानानै बिसोरो गेलेज्लायबाय थायो क्रिकेटबो गेलेयो गथ'फोरनि मेगनफोरा बेनि थाखायनो गाज्रि जायो आरो गथ'फोरनि थाखाय आगोलाव बांद्राय बिसोरो मबाइलखौनो नायबाय थायोमोन मेगननि थाखायनो पावारा गाज्रि जालाङो बिसोरनि बेनि थाखायनो गथ'फोरा बिसोरो गेलेनो थाखाय बायदि बायदि गेलेयो बिसोरो गाज्रि मेगननि थाखायनो गाज्रि मोनो गाज्रि हामा जायो मबाइल गेम गेलेबाय थाबानोथ' मानसिफोरा गथ'फोरा गाज्रि जायो